आंनि नामा दिदोम ब्रह्म आं दा एइचएस पास जाबाय आरो एइसएस पास जानाय आं दिग्रि हाबगासिनो दङ आरो आं जेरावबो दा साख्रिबो एप्लाइ खालामा आरो साख्रि एप्लाइ फैबानो आरो आं खारनाय बारनायफ्राव खारबाय थायो आरो जा हायो नाजायो आं साख्रिफोरबो जा हायो इन्टारभिउ बो होयो आरो ग्रेड फर ग्रेड ग्रेड ट्रि आवबो परिखा होखांबाय आरो जा हायो होखांबाय आरो खारनाय बारनायावबो खारहोखांबाय आरो खारखांबायबो आरो माबा माबि आरो जा हायो माबा माबि आरो नाजाबावगोन आरो साख्रि बाख्रिफ्रावबो आरो फैबानो एप्लाइ खालामो आं फैबानो एप्लाइ खालामो आं फैबानो एप्लाइ खालामो फैबानो एप्लाइ खालामो आरो खारनाय बारनायखौ खारबाय थागोन आं जा मोनागौमानि आं नाजागोन आरो आरो आं बल जोनोबो मोजां मोनो आरो आं लोगोफोरजों एखम्बा ओरैनो इन्टारेस इन्टारेस ओंखारलाबायो आरो आं गामिफ्राव लोगोफोरजों ज' थाफालायनो मोजां मोनो आरो आंहा बिदा सानै दं आरो बिमा दं आरो बिफा दं बिमा बिफाया बिदिनो आबाद मावो आरो बिदाफ्राबो ओरैनोसो दङ दङ सानैबो ओरैनो दंथ'यो आरो दा खामानि मावथ'वाखै दा जेबो साख्रि मोननो थाखाय बिसोरबो जा हायो एप्लाइ खालामबाय आरो गासैखौबो मावजोबो जा हायो बियो एसे मावो आरो खामानि दामानि मावजोबो आंबो जा हायो बेखौ मावो आरो बिदाफ्राबो बिदिनो बि बिफायाथ' जोंना माबा मेगन नुला माबा गावनि अबस्था माबा जानानैनो बि दा खामानिखौनो जेबो मावनो हाला दा मेगन नुयि थाखायनो बे ओरैनो थानांबाय आरो लोमजानानै दं आरो लोमजाबाय थायोबो आरो जों डाक्टार नाव लाबो लाबोनांबाय थायो मास मोनसेयावनो लाबोबाय थायो आरो बेयावबो नोगोद थाखा थाङो बिदिनो जायो आरो आंबो जा हायो साख्रि खन खनथाम खारबाय आर्मि बो खारखांबाय आङो आरो आं दा एइसएस पास जानानै एइसएस खौ फरायगासिनो दं आं जा हायो फरायगोन आरो जेरावबो जा हायो जा हायो गासैयावबो खारहोलाजोबगोन आं जेराव हायो बावनो गासैयावबो खारजोबगोन आरो जा हायो गासैखौबो सोलोंजोबगोन आं जा हायो माने गासैखौबो आरो आं दावराव दावसिफोरखौ मोजां मोना आं लोंला जालायाव फां फुङाव बायो आरो आं जानला मानला फाल्टु फुल्टुखौ फसाया आरो बिदि बाइक साबग्रालाबायनाय आरो माबा आं सिमफोल मानसिखौसो मोजां मोनो गासैबो थान्दा जानाय गोसो जाना आरो गासैबो गोसोफ्रानो मोजाङै जाजोबनाय जानांगौ आरो जानला मानला फां फुंजों लोगो जाया जानला मानलाजों लोगो जानो बायो आरो बैसोरबायदि मानसिफोरखौ सैखाया फां फुं जौ लोंग्राफोरखौ आं जौ लोंग्राफोरजों थाफानो बायो आं जा इसेबाबो ओंखारफायो ओमफ्राय आं ओंखारबाबो बिसोरजों जौ लोंफानो बायो आं गावनि मावनांगौ हाबाखौ मावखांनानैसो आङो आरो माइ गायनाय फुनाय सम दाथ' माइ गायनाय फुनाय समावबो माइ गायखांबाय माबाखांबाय दा हाखांजोबबाय आरो